ہاں بولیے ہاں ہاں میری مچھلی کی دوکان ہے یہاں پہ بہت بڑی دوکان ہے اور شادی بیاہ وغیرہ میں میری مچھلی میری دوکان میں ملتے ہیں وہ آپ کو روہو کتلہ لپکی سنگھی اور دیسی مچھلی میں ہے آپ کو وہ بڑا والا جو ہے آپ کو سنگھی ہاں تو بولیے کتنا آپ خریدنا چاہتے ہیں ریٹ بتا دیں ہاں مچھلی کا ریٹ جو ہے آپ تازہ ریہو ہے یہ تازہ ریہو آپ کو ڈھائی سو روپے کے جی اور یہ یہ روہو چھوٹی ہے جس کا جو ہے آپ کو دو سو روپے کے جی کون سی مچھلی سنگھی مچھلی ہاں سنگھی مچھلی اس وقت ہے میرے پاس موجود ہے وہ کم زیادہ نہیں ہے وہ پانچ سو روپے کیونکہ بغل کے تالاب سے وہ دیسی ہے ملتی نہیں ہے اس لیے اس کا ریٹ پانچ سو روپے ہے پانچ سو روپیہ فی کے جی ہاں ہاں تو کم تو دیکھیے مچھلی ایک تو ملتی نہیں ہے پھر ہم لوگ تالاب سےلاتے ہیں اور تالاب سے لاتے ہیں تو وہ جو ہے کم ہی لا کر کے دیتا ہے اور اس کے ڈیمانڈ کرنے والے زیادہ ہیں تو یہ تو بہت کم ہے آپ کسی بھی دوکان سے پوچھ لیجیے کہیں بھی اس سے کم میں نہیں ملتا اب جہاں تک بولتے ہیں تو لیجیے ہم آپ کو یہ کم بھی کر سکتے ہیں چار سو پچاس روپے کے جی ہاں تو پچاس روپے کے جی تو کم ہو گیا اس سے زیادہ میں ہم لوگ کا نقصان ہو جاتا ہے پھر فائدہ نہیں ہوگا تو کیسے کیا ہوگا یہاں کچھ فائدہ بھی تو ہونا بھی چاہیے چار سو روپے کے جی لائے آپ کو ساڑھے چار سو روپے میں دے رہے ہیں ویسے پانچ سو روپے میں روہو ہاں روہو دو سو پچیس روپے کے جی ہاں اس میں کم ہو جائے گا اس میں کم ہو جائے گا چونکہ کتنا چاہیے آپ کو ہمارا شاپ جو ہے آپ صبح میں اور شام میں صبح میں لوگ لے جاتے ہیں اپنا دن کے کھانے وغیرہ کے لیے چونکہ مہمان وغیرہ آتا ہے اور شام میں کھلتا ہے تو وہ جو ہے رات کے کھانے کے لیے لے جاتے ہیں باقی دن بھر میں تو بند ہی رہتا ہے اور صبح

ہاں ہاں ابھی